ہم نے جو بیڈ لیا ہے وہ چھ بائی چھ کا بیڈ لیا ہے ہم نے اس وجہ سے تھوڑا بڑا بیڈ لیا ہے کہ ہماری فیملی تھوڑی بڑی ہے اسی حساب سے ہم نے لیا ہے اور اس کی پرائز تقریباً دس ہزار ہے اور یہ بیڈ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے اس کی فنیسنگ بھی بہت اچھے سے کی گئی ہے اس کی پینٹنگ بھی بہت اچھے سے کی گئی ہے اور اس کے گدے وغیرہ بھی بہت اچھے ہیں اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور یہ سونے میں بھی کافی آرام دایک ہے اور اس بیڈ میں اندر رکھنے کے لیے کافی اسپیس دیا گیا ہے بستر وغیرہ رکھنے کے لیے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے اور یہ بیڈ ایسا ہے کہ یہ ایک ایک پارٹ کھل جاتا ہے اگر کہیں دوسرے جگہ سفٹ کرنا ہو تو ہم آسانی سے لے جا سکتے ہیں ایک ایک پارٹ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی لکڑی وغیرہ بھی کافی اچھی کوالٹی کی لگائی گئی ہے تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو